सिंधी समाज जूं जेके परम्पराऊं आहिनि उहो आहे असांजो ईष्ट देवता झूलेलाल भॻवानु असां झूलेलाल भॻवान खे त ॾाढो ई मञींदा आहियूं कुझु बि धार्मिक कार्य हूंदो आहे त असां पहल पंहिंजे झूलण खे ॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि जा चालीहा धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांजे जेके मंदर आहिनि सिंधी उन्हनि में बि असां हर चंड ते झूलेलाल भॻवान जे प्राथना कंदा आहियूं ऐं कीर्तन भॼनु भाव कंदा आहियूं ॿहिराणा खणंदा आहियूं ढोंका लॻाईंदा आहियूं देगियूं चाड़ींदा आहियूं ॾाढे ई सुठे तरीक़े सां असां हर महीने पंहिंजे झूलण जी पूजा स्थापना कंदा आहियूं ऐं मंदरनि में वेंदा आहियूं उन्हनि सां गॾु ई असां समाज में ॿियनि धर्मनि सां गॾु बि रहंदा आहियूं त उन्हनि जो बि असां ते प्रभाव पवंदो आहे जीअं की गणेश उत्सव आहे गणेश उत्सव में असां गणेश भॻवान जी पूॼा कंदा आहियूं ऐं गणेश भॻवान खे असां नव ॾींहं यारहां ॾींहं ॿ ॾींहं चार ॾींहं पंहिंजे घर में स्थापित कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी सुबुह शाम असां आरती कंदा आहियूं पूॼा कंदा आहियूं भोॻु लॻाईंदा आहियूं ऐं आड़े पाड़े वारनि खे बुलाए करे कीर्तन भाव कंदा आहियूं ऐं नव ॾींहनि खां पोइ या यारहां ॾींहं जेतिरा बि ॾींहं असां घर में स्थापना कंदा आहियूं ओतिरा ॾींहनि खां पोइ असां गणेश भॻवान जो विसर्जन कंदा आहियूं पंहिंजे घर में बि कंदा आहियूं ऐं वञी करे यमुना ते या गण गंगा ते बि वञी करे कंदा आहियूं त उन जो बि असांजे धर्म ते सुठो प्रभाव पवंदो आहे छो की असांजा ॿार बि ॾिसनि था अचण वारी जनरेशन ॾिसा थी ॾिसंदी आहे की असां कीअं ॿियनि धर्मनि जो बि आदरु समानु कंदा आहियूं ऐं असां कीअं गणेश भॻवान जी पूॼा करे रहंदा आहियूं ऐं उन ई तरह सां दुर्गा पूॼा बि सुठी तरह कंदा आहियूं जीअं की नवरात्रा ईंदा आहिनि त असां पंहिंजी कन्याउनि सां गॾु माता जी बि पूॼा कंदा आहियूं नव ई ॾींहुं मां नवरात्रा मल्हाईंदा आहियूं ॾाढे ई धूमधाम सां नव ॾींहुं अलॻि अलॻि माताउनि जा अलॻि अलॻि रूप में असां नवरात्रा मल्हाए रहंदा आहियूं ऐं दुर्गा पूॼा जे ॾींहुं असां खेतिरी विसर्जन करे करे सुठी तरह सां भंडारा वग़ैरह कंदा आहियूं ऐं दुर्गा माता खे बि पंहिंजे घर में स्थान ॾींदा आहियूं जीअं असां न्याणियुनि जी पूॼा कंदा आहियूं तीअं ई दुर्गा माता जी बि पूॼा कंदा आहियूं इन जो बि असांजे ॿारनि ते असांजे समाज ते सुठो प्रभाव पवंदो आहे